लाकडाउन बिच्च केह् केह् बनाया हैं असें समोसे बी बनाए घ्यूर बी बनाए ओह् मोमोस बी बनाए बड़ा किश बनाया असें खाद्धा बी एह् नेहा असें कदें खाद्धा गै नेईं किश ऐं ते लाक लाकडाउन बिच्च जैदा खाद्धा हैं किश किश बनांदे रेह् अस बड़ा किश खाद्धा हैं जो जेह्का नेईं बी खाद्धे दा हा ओह् बी खाद्धा असें लाकडाउन बिच्च बड़ा किश खाद्धा हैं ते अस अ'ऊं अ'ऊं नेईं बी बनांदी ही कुड़ियां बनांदियां अ'ऊं खंदी ही हैं बाऽ बड़ा किश बनाया ते इन्ना असें खाद्धा निं नेईं किश ते भी चलो हून केह् ठीक ऐ सब्भ किश खाद्धा होर होर टिक्कियां बी बनाइयां मसाला बी बनाया चांपां बनांदे रेह्